गुगोल पे आरो एपोल पेनि गेजेरजों जोङो गोजान गोजान जायगाफ्राव रांखौ सम गैयैयावनो ट्रेन्सफार खालामना हरनो हायो आरो जोङो गुगोल पे एबा आफोल फे बाहायबाय थाबा जोङो केस रां लानानै बेरायनाङा जायो जेरै जोङो दखानफ्रावहाय किउआर कड स्केन खालामनानैनो जोङो जोंनि हरनांगौ रांफोरखौ हरनो हायो आरो जोङो जोंनि मबाइलफोराव मबाइलनि रिसार्च खालामनो थाखै जोङो गुगोल पे एबा आपोल पेनि ट्रुयैनो जों दायो खालामनो हासै

जोंहा फैसाफोर बेलेगनियाव ट्रेन्सफार खालामहरनोबा जोङो बेंकआव थांनांगौ गोनांथि नंला जोङो दायो जोंनि मबाइलाव जे गुगोल पे एबा एपोल पे दं बिनि ट्रुयैनो जोङो गोजान गोजान जायगायावहाय जोङो रां हरनांगौखौ हरनो हायो